हिंदी भाषा क्षेत्र की अन्य कम प्रचलित बोलियों में से बोलियाँ हैं अवधी ब्रजभाषा कन्नौजी बुंदेली बघेली खड़ी बोली हरियाणवी छत्तीसगढ़ी इस तरीके की बहुत सारी बोलियाँ हैं जो कम प्रचलित है लेकिन इन बोलियों में हिंदी भाषा भी मिक्स अप रहती हैं क्योंकि इन बोलियों के साथ हिंदी का उच्चारण भी होता हैं क्योंकि यह बोलियाँ हिंदी से काफ़ी मेल खाती हुईं होती हैं